हमर सभसे बड़ी उपलब्धि हमर मातृभाषा आओर राष्ट्रीय भाषाके पकड़ मजगूत पकड़ हय हमरालऽ राष्ट्र राष्ट्रभाषाके ज्ञान आत्मगौरव आओर एकर प्रयोग राष्ट्र गौरव हय हिन्दीके कारण हम स्वयंके सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करऽ हथि आओर अपने अपन विचार अनुभव ज्ञान चिन्तन समझके साझा करय हथिन हमरा पाँच वर्ष तकके सफल प्रशासन टीमके प्रबन्धन करय पर सभसे अधिक गर्व हय हम एक कार्यालय सेटिंगमे पन्द्रह कर्मचारीके एक टीमके निरीक्षण करय हथि हमर टीम एक सुनिश्चित करय खातिर अथक प्रयास करहलखिन हँ हमर कार्यालय सुचारू रूपसँ चलय हय आओर ई कम्पनीके समग्र उत्पादनमे भी फायदे हय